ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद के लिए उतना पर्याप्त जगह नहीं है और है भी तो लोग उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना कि शहर में लोग दे पाते हैं और गाँव में ज़्यादातर लोग वही कबड्डी और किर्केट यही सब खेल खेलते हैं लेकिन वे सुविधाएँ मिल नहीं पाती जितना शहर में मिल पाता है एक तो पहली बात तो जगह कम है गाँव में और शहर में तो जगह है वहाँ सुविधाएँ भी अच्छी हैं लेकिन गाँव में उतनी सुविधाएँ नहीं है इसलिए शहर की अपेक्षा गाँव में लोग उतना खेल नहीं पाते हैं और जो ऐसे हैं कि यहाँ लाइट भी पर्याप्त उतना रह नहीं पाती जिसकी वजह से भी लोग उतना खेल नहीं पाते गाँव में और शहर में है कि भाई चौबीसों घंटे लाइन रहती है और वहाँ अच्छे कोच भी हैं जो उनको सिखाते हैं और गाँव में उतना कोई खेलने की सुविधा भी नहीं है न ही अच्छे कोच हैं जिसकी वजह से लोग इतना खेल भी नहीं पाते हैं न कोई सीख पाता है और दूसरे भाई गाँव में जितना खेल कूद है उसमें ज़्यादातर लोग बॉलीबॉल और कबड्डी या किर्केट यह लोग खेलते हैं वे अपने यह फुटबॉल ही है लोग ज़्यादातर तो मतलब यही है कि भाई उतनी सुविधाएँ नहीं हैं तो इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा ही खेल पाते हैं जितना टाइम मिल पाता है खेती बाड़ी से और पढ़ने लिखने से और शहरों में है कि भाई लोगों के पास एक नेप की न नियमित दिनचर्या है स्कूल जाना है स्कूल से आना है खेल के टाइम उनका फक्स है कि नहीं ग्राउंड पर इतने बजे आना है तो इतने बजे आ कर अपना लोग खेलते हैं और कोच है उनके जो अच्छे अच्छे शिक्षा देते हैं उनको सिखाते हैं और लोग बढ़िया खेल लेते हैं इसी वजह से कि भाई नियमित प्रेक्टिस करते हैं लेकिन अब गाँव उतना लोगों के पास न तो समय है ना ही अच्छे ग्राउंड है उतनी फैसिलिटी है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि लोग उतना सुविधा सब कुछ खरीद पाएँ और